आं दाखालि हाथायाव थांनानैहाय दाबा लाबोदोंमोन बे दाबाया बेराद मोजां बेखौहाय बाहायो मैगं थाइगं बानजुद साब्राम ना गासिबावबो बाहायजोबो बेखौ बे दाबाया दासिमबो बुथुवा जायाखै दासिमबो गोबौ दङ बे दाबाया